आसामाव सोरखारा राइजोफोरनि थाखाय राइजोफोरनि गेजेराव जेंनाफोर नुजा नुजाथिनायखौ गोबां बिथिंआवनो हेफाजाब होयो जेरै आबादारिफोरनि थाखाय सिगाङाव के सि सि लन

आरो बिदिनो गोरिब गुनद्रा न'खरफोरनो एल पि जि साबसिडि उजाला स्किमनि सिङाव होयोमोन दिनैसिमबो बे बिथांखिया दं आरो दिनैनि दिनाव बिथां आबादारिफोरनि थाखाय गोदानै प्रधान मन्त्रि समान निधि योजना दं बेखौ होनो पि एम किसान दा गोबांआनो बे स्किमनि गेजेरजों

फैसा मोननो हादों बा हाहाज्य' ना मा होनना बुंगोन बेखौथ' आं एसेबां रोंनाय नंला बर'आव खिन्थु गोबां आबादारिफोरानो बे बेफोर फैसाजों बिधानफोर माइ बिधान मैगंनि बेगर बा हासार बिदि खाम बायनाय खामानिफोराव बाहायनानै बाहायनानै खामानिखो मोजाङै मावलांनो हादों दा सोरखारा आसाम सोरखारा गोरिबफोरनि थाखाय जायफोरा न' गैजाया बिथांमोननि थाखाय

प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों गोरिबफोरनो न' होनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आरो माइरंफोरखौबो जोङो दिनैनि दिनाव फ्रियावनो मोननो हायोसै सरखारनि बिथांखिनि गेजेरजों जाथ'बायलै